जी हमरा सभक क्षेत्रमे ज्यादातर सैमसंग सैमसंग फोन जे अछि ओ ज्यादहे प्रसिद्ध अछि आओर एखन हाल फिलहालमे सभ रियल मी रेड मी ओपो वन प्लस ईसभ फोनक टेलीफोनक ज्यादहे सभ इच्छुक छथि हमरा लगमे तऽ फिलहाल रियल मी फोन अछि जाहिमे हम बिल्कुल सन्तुष्ट छी आओर ज्यादहेतर एखन रियल मीए चलैत छथि एहि क्षेत्रमे रियल मी अगर एहन होइत छै जे कोनो चीज अहाँ अगर एक गोटे लिअ तऽ अहाँके देखसीसँ सभ लेबय लगै छथि उएह होइत उएह एहुठिमन छै जे एक गोटाए केओ अगर रियल मी लेलक तऽ सभ ओहिना रियल मी एखन ज्यादहे एतय चलैए ओहिके अलावा हमरो लगमे रियल मी फोन सएह अछि आ हम एहिमे बहुत सन्तुष्ट छी ओहिमे बहुत तरहके खासियत अछि ओहिमे हम जे चाही से हम इस्तेमाल कऽ सकैत छी जेना कि ज्यादहेतर एखन सोशल मीडिया के ज्यादहे एखन प्रचलित अछि सोशल मीडिया जेनाकि बात कऽ लिअ अहाँ ह्वाटसएप फेसबुक इंस्टाग्राम तरह तरहके चीज स्नैपचैट आइ काल्हि धियापुतासभ यूज करैत छथि सेसभ ज्यादहेतर हम फेसबुकपर जे अइ एक्टिव रहैत छी फेसबुकपर उएह रीलसभ आइ काल्हि चलैए डांस गाना इएहसभ अछि जे एखन हाल फिलहालमे हमरा फोनमे उएह अहाँके फेसबुक ह्वाटसएप इंस्टाग्राम ईसभ खासियत अछि जतेक आइ काल्हि ओ इंस्टाग्रामके अलावा आओर जे अछि से स्नैपचैट स्नैक ताहिके बाद एगो खासियत ई अछि विडमेट अछि हमरा फोनमे जेनाकि आब केओ ह्वाटसएपपर मे या फेसबुकपर मे कोनो स्टोरी डालने छथिन तऽ पहिने की होइत छलनि हेँ जे लोककेँ माँगय पड़ैत छलनि हेँ जे हमरा ईवला स्टोरी सेंड करू तऽ आब आइ काल्हि चललनि हेँ जे फोनमे अहाँ एगो एप इंस्टाल कऽ लिअ जकर नाम अइ विडमेट ओ विडमेट इंस्टाल केलाके बादमे अहाँकेँ ककरोसँ किछु माँगैके जरूरत नहि पड़त जे स्टोरी दोसर लगेने अइ या फिर रील लगेने अइ ओहिके अहाँ ओतयसँ कॉपी कऽ सकै छी आओर अपना फोनसँ अपना स्टोरीमे या अपना रीलमे ओ चीजके अहाँ लगा सकैत छी ओहिके बाद आइ काल्हि तऽ फोनमे तरह तरहके आओर बहुत सारा एप आबि गेल अछि जाहिसँ कि बहुत सारा लोककेँ आइ काल्हिके जमानामे बहुत मदद भेट जाइत छैन्ह जेना कि यूट्यूब बहुत बड़का एगो प्लेटफॉर्म अइ जहाँ पर लोक वीडियो बनेबो करैत छथि आ वीडियो देखबो करै छथि जेना कि हमरासभ एहन लोक जकरा अगर कोनो चीज नहि मालूम अछि किछुके विषयमे जेना कोनो चीजके तीमन केना बनैत छै तऽ हम तऽ डायरेक्ट यूट्यूबपर जाइत छी आओर ओतयसँ सर्च कऽ लैत छी जे हँ केलाके फूलके सब्जी केना बनैत छै तऽ ओतय हमरा सभचीज आबि जाइए हम ओहीठिमनसँ सभचीज देख लैत छी आ ओतहिसँ हम जे छै अपना घरमे सभके तीमन बना कऽ दै छियै आ कोनो चीज जेना नया चीज हमरा नहि मालूम अइ हमसभ गाम घरक छियै तऽ ओतहि यूट्यूबपर जाइत छी ओतहिसँ सर्च मारैत छी आ हमरासभके ओ आबि जाइए ओहिठिमन माइकके व्यवस्था सेहो छै अगर जेना कि ककरो लिखय नहि आयल तऽ ओ माइक लग माइकके ऑप्शनपर गेल आ मूँहसँ बजलक कि तुरन्त ओतय आबि जाइत छै आ ओहिमे सँ देख कऽ अहाँ हरेक चीज एतबहि नहि पढ़ाइओके बहुत व्यवस्था छैन्ह यूट्यूबपर जे धियापुता ऑनलाइन पढ़ाइ करैत छथि ओ अहाँ यूट्यूबपर किछो सर्च मारू किछो देशके नाम जिलाके नाम राज्यके नाम बिहारके जिलाके नाम बिहारमे की की होइत छै केना होइत छै सभचीज अहाँकेँ ओतय आबि जायत आ सभचीज अहाँ ओतयसँ देख सकैत छी आओर जे छै आइ काल्हि टेलिफोन बहुत तरहसँ लोकके मदद करैत छथिन जे कोनो भी परेशानी या किछो रहैत छैन्ह आइ काल्हि फोनके मददसँ दूर देश विदेश बैसल लोक अपन समस्या हल कऽ सकैत छथिन पहिने हमरासभके बैंकमे जाय पड़ैत छलय बैंकसँ पाइ लेनदेन करय पड़ैत छलए आब फोनपेके सहायतासँ हमसभ घर बैसल एक दोसराकेँ पाइ ट्रांसफर कऽ दैत छी लऽ लैत छी मङ्गबा लैत छी ओहो बहुत तरहके मदद भऽ गेलै जे हमरासभके बैंकमे नहि जाय पड़ैए मोबाइलेसँ सभटा काज भऽ जाइए